एक काळ आशिल्लो मनीस मनशाक वळखतालो एक काळ आशिल्लो मनीस नातीं जपतालो एक काळ आशिल्लो समोरच्या मनशाचें मनीस आयकतालो आयज आयज हें सगलेंच आमी विसरल्यात आनी एक भलत्याच गजालींनी स्वताक गुंतोवन दवरल्या बरोबर हांव उलयतां मोबायला विशीं हो मोबायल जेन्नाच्यान आयलो आमी नातीं विसरपाक लागलीं कारण आमी मोबायलाक किंमत दिता पूण आमच्या समोरच्या मनशाक दितात कांय घरांत सगलीं मनशां सांगाताक आसा पूण एकामेकाच्या आयकता कांय मोबायलाचेर वरांचीं वरां आमकां उलोवपाक वेळ आसता पूण तीच फ्रेंडां किंवां तींच सोयऱ्यां जर आमच्या मुखार जर येवन बसलीं जाल्यार तांचें कडेन उलोवपाक खरेंच आमकां वेळ आसना केदी व्हडली गजाल ही आमी स्वताक इतल्या त्या मोबायलान भितर घुसोवन दवरतात की आमी कोणा कडेन उलोवपाचें किंवां कोणाची दुख्खां सुद्दां किंवां कोणाचें हांसणें किंवां कोणाचें सूख हें सद्द्यां एकामेका मदीं एकामेकाक शेअर करपाक विसरपाक लागल्या आनी ही खूब भंयानक गजाल जावन आसा आमी पयलीं सोयऱ्यांगेर वतालीं कितलेशे दीस एकामेकां बरोबर रावतालीं सुटयो पडल्यो काय मामागेर वतालीं आतां भुरग्यांक खरेंच सुटयांनी मामागेर वचचें दिसता काय आतां तांकां हांव म्हजो मोबायल इतलें पुरतेंच तांचें लायफ जालां बरें मोबायलाचेर पळयतात कितें जाल्यार त्यो गेमी त्या गेम्सांनी जे कितें ते विडियोस पळयतात तातूंत भितरल्यान तांच्या नोलेजीन कितें भर पडटली अशेंय ना पूण तरी सुद्दां तीं पळयत आसात आनी तांकां आपल्याक डिस्टर्ब करपाक जायना आपल्याक आपलें काम करपाक जाय म्हणून आवय बापूय मोबायल दीत आसात हाचो परिणाम कितें भुरगीं आवय बापायक त्रास जाता किंवां आवय बापायक बाबा आपण्यान मदत करपाक जाय हें सुद्दां विसरिल्लीं आसता आनी हाका कारणीभूत फक्त आवय बापूय आपल्याक सोयीचे जावचें म्हणून तांच्या हातीन मोबायल दितात आनी ताचो परिणाम आनी खूब वर्सांनी ह्या आवय बापांयक भोगचो पडटलो मोबायलान ल्हान भुरगीं जेन्ना वर्स देड वर्साची जातात तेन्नाच्यान आवय भुरगो रडटा म्हणून ताच्या हातीन मोबायल दितात ताका भरोवपूय मोबायल हातीन दिवन पूण जेन्ना मोबायल भुरग्यांच्या हातीन पडटा तेन्ना तांचो ब्रेन चलप बंद जाता हें त्या आवयांक सांगतलो कोण जर समजा भुरगीं सतत मोबायल पळोवपाक लागलीं जाल्यार ह्या संवसारान कितले सुंदर हो नेचर आसा पक्षी आसात जनावरां आसात झाडां पेडां आसा वारो आसा पावस आसा हें सगलें तीं अनुभवतली केन्ना म्हणजे तें तो अनुभव घेवप तांचो फाटींच उरलां आनी तीं भलत्यानूच स्वताक गुंतोवन घेवपाक लागला हाचेर खरें म्हळ्यार प्रत्येक आवयन खोलायेन विचार करपाची गरज आसा आनी आयज जर खोलायेन विचार करना जाल्यार भुरग्याचो फ्युचर मात खूब कठीण आसा आयज कितलेशे आवय बापूय कागाळ करता की म्हजो भुरगो कांय आयकना तो खूब चिडचिडो जाला कितलेशे आवय बापायची ही कागाळ आसता की म्हजो भुरगो पांच वर्सांचो जालीं तरी तो उलयना तो उलयतलो कसो तो उलयतलो कसो तो समाजा मदीं येतलो तरी कसो तो केन्ना उलयतलो जेन्ना तो आयकतलो पूण तो आयकच ना तो फक्त पळयत आसता आनी तेयी बी मोबायलाक हें पळोवप जर बंद जालें जाल्यारूच भुरगो खंयतरी पावतलो कितें तरी करपाक पावतलो कोण तरी घडपाक पावतलो आनी आतां सामको वेळ आयिल्लो आसा की प्रत्येक आवय बापायन भुरग्याचे हातींतलो मोबायल काडून तांच्या हातीन पुस्तकां दिवपाचो तांकां आमच्या समाजा विशयी माहिती दिवपाची आमच्या नै निसर्गा विशीं माहिती दिवपाची हें केलें जाल्यार आमचो भुरगो घडटलो नाजाल्यार आमच्या भुरग्यांचें भवितव्य खूब कठीण आसा